हमरा बीमा करबाबै के छै केना केना इंट्रेस्टमे होइत छै ई हमरा जानकारी नहि छै जानकारी देबै तब ने हँ हँ कोनो अठारह हजार के छै

सालमे दैत रहबै

तीन गुणा

ठीके छै तऽ मी आइके मिल लेबै हँ

हूँ

बताएल जेतै हँ हँ हँ पहिने समझबै तब ने ठीक छै हँ ठीक छै ठीक छै आगू जत्ते जे ओ नक्शा हमरा बताय देथिन तऽ ओइ ढङ्ग से तरीका से जमा कराएल जेतै